न मूं तैराकी सिखण में त कॾहिं कंहिंजी मदद कोन कई आहे पर ॿुॾण जहिड़ी हिकिड़ी कठिन परिस्थितीअ जो अनुभव कयो आहे मूं असांजे पाड़े में हिकिड़ो छोकिरो रहंदो हो ऐं असां सभु मिली करे पिकनिक ते विया हुआंसी उते तापती नदीअ जे बांध ते कोजवे वटि अ उन खे असां सभिननि चयो त तू हूं हिन मच्छियुनि खे पोपकॉन मकई जा दाणा खाराए उन खे शौक़ु चढ़ियो उन खाराईं हू जेके मकईअ दाणा हुआ थोरा परे वञी किरिया उन चयाईं की मां हेठि वञी अॻियां ताईं मच्छियुनि जे करे थो अचां जीअं ई हू हेठि लथो तीअं हुन जो पेरु तिरिकी वियो ऐं हू ॿुॾणु लॻो असां सभु रड़ियूं कंदा वियासीं ऐं हू बि बचायो बचायो कंदो वियो ई त झटिपटि असां सभिनिनि छोकिरियुनि पंहिंजो दुपटो हिकु ॿिए सां ॿधे करे पंहिंजे रए खे ऐं हुन जे हथ में फिटी करे मोकिलियोसीं हिकु दफ़ो न ॿ दफ़ो न टे दफ़े में आख़िरि हुन असांजे रए जो पलांद पकिड़ियो ऐं असां सभिनी मिली हुन खे मथे खीचे वरितोसीं इअं करे मस मस हुन जा प्राण बचिया